ہلو جی

ارے وہ میں طبیعت خراب تھی نہ آپ کے یہاں آیا تھا دوائی دینے کے لیے عبدل نام تھا میرا عبداللہ جی جی جی جی تو سر اس میں اب مجھے جاننا تھا اب تو میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے ٹھیک ہے دوائی وغیرہ بھی میں ٹائم پہ لے رہا تھا کھانا وغیرہ بھی میں مطلب پہلے سے بہتر طریقے سے کھا رہا ہوں تو اس میں اب تو اس میں میری بہتر ہے دوائی اب میں کب تک لے سکتا ہوں میں اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں تو تھری ویکس تو ابھی میرے ہوگیے ہیں یا ابھی نہیں نہیں نہیں نیں میں ابھی تھوڑا سا سمے ہے مطلب ہاں تو اس میں مطلب اب جیسے میں تھری ویکس کی پوری ہو جاتی ہے تو اس سے بعد میں مجھے کچھ جانچ وغیرہ بھی کروانی پڑےگی

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جیسے اگر پرابلم بنی رہتی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد میں بھی تو مطلب مجھے کروانی پڑے گی جانچ اگر اس دوائی کے بعد میں تو یہ دوائی مطلب آپ کے پاس ہی لینی ہے میں کہیں سے بھی لے سکتا ہوں آکے کسی اپنے آس پاس کے میڈیکل سے بھی کہیں سے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو یعنی کے جی ہاں طبیعت طبیعت تو پہلے سے صحیح ہے بس تھوڑا سا کیا نام ہے درد ہے ابھی بی یہ تھوڑا پسلی وغیرہ ہاں اس میں تھوڑا سا درد ہے باقی ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیئے تو میں دیکھ رہا ہوں ویسے تو ابھی دھیرے دھیرے کیا نام ہے ابھی تھوڑا بہت اگر کچھ اس میں لگتا ہے بیچ میں مجھے کچھ پرابلم آتی ہے یا کچھ وغیرہ لگتا ہے تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں کال کروں گا میں آپ کو ٹھیک ہے چلیئے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تھینک یو